हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक है

आइरन आ आइरन मुफ़्त में आइरन बढ़ गया है उसके जो हँ उसके पास पीने के लिए अच्छे अच्छे जोगाधिक गहराई तक नलकूप गाड़ा जाता है नल जल का व्यवस्था है और चौक चौराहे पर वह पानी जो मिलता है वही पानी कहते हैं शीशी बोतल में तो आप यह पानी ठण्डा पानी उपलब्ध होता है बहुत सा परिबार ना अपना मशीन तशीन में भरने उसका पानी को ब्वाईल करके उस उसका व्यवहार में लाते हैं जो आइरन उसमें नहीं रहता है सर्वसाधारण नहीं होता हमको गर्म पानी कर करके आइरन को समाप्त करके पीते हैं

चालू है हम लोग तो पीये नहीं हम लोग पीते हैं कभी कभी वह टाइमली नहीं खोलता है आदत नहीं लगा है इसीलिए घर में जो नलकूप है वही पानी आ बा मार्केट से पानी खरीद कर लाता है शुद्ध शुद्ध करके फिर वही पानी पीते हैं वह माल मवेशी के धो लेते हैं बाड़ी झाड़ी में साग सब्ज़ी लग को पटा देते हैं आ टाइमली नहीं तो एक घंटा पर भी खोला लाईन आया तो खुला नहीं तो नहीं खुला तो बिजली व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा हाँ शुरु से पीते हैं और उससे यदि होता है तो मार्केट उससे जो पानी मिलता है गाड़ी जाता है यहाँ से संतोष आइरन मुक्त कर करके घर पहुँचा देता है हाँ बहुत नज़दीक में है और नहीं यह बीस बीस फीट पर पानी मिलना होता है पच्चीस तीस चालीस कोई गड़ा देता है तो चालीस गड़ाने के लिए आइरन कम होता है हम लोग तो नहीं गड़ाए हैं कहीं कहीं तो सुनते हैं सौ सौ फीट गड़ाया जाता है लेकिन हम लोग तीस पर बीस पर ही काम ले लेते हैं हाँ पच्चीस बहुत हो गया तीस पैंतीस पर हम लोगों का पाईप गड़ाया है पैंतीस फीट पर और लेकिन पानी मिलना बीस पच्चीस से शुरू है ठीक है